میری پچھلے ہفتے پریس خراب ہو گئی تھی تو میں پریس لینے گیا تھا تو ایک ہفتے پہلے ایک ہفتے پہلے پریس خراب ہو گئی تھی تو میں پریس لینے گیا تھا تو میرا دوست مجھے دلانے گیا تھا اکثر میں اپنے دوست کے ساتھ ہی جاتا ہوں بازاروں میں ساپنگ کرنے تو میرا دوست ایک دکان پہ لے گیا تھا جاننے والے تھے ان کے تو انہوں نے پریس دلوائی اچھی سی بہت دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی تو جب میں پریس لایا اور میں نے پریس کری تو بہت اچھی سی پریس ہوئی بہت مزا بھی آیا پریس کرنے میں اور جب پریس ہو گئی جب میرے گھر والوں نے دیکھا پھر میرے گھر والے تو یہ کہہ رہے تھے اتنی پریس اچھی کہاں سے لے آئے تو میں نے کہا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ گیا تھا انہوں نے دلوائی ہے تو بہت اچھی لگی پریس میرے گھر والوں کو سب کو اچھی لگی بہت اچھی تھی پریس